आब रहलै जे विकलाङ्ग विकलाङ्ग तऽ भगवाने लगसँ भगवान देने छथिन हुनका लेकिन ओकरापर कनिटा मेहनति कएल जाइ ओ बड़ा दिव्यचक्षु ओकर सबके दिव्य होइ छै आओर ओ बड़ा शिक्षा विभागमे तऽ ततेक विद्वानके देखलहुँ उच्च पदपर जा रहल छथि किएक तऽ ओकर पढ़ैके शक्ति बहुत होइ छै आओर एकसँ एक पदपर हम अपना जीवनोमे देखलिए अवस्थो भेल अइ आब तऽ पचासके पास छी लेकिन जे देखलिए एखन तक ओ विकलाङ्ग बच्चाके पढ़ैमे कनि ओकरापर मेहनति छै कनिटा जे ओकरा मेहनति कऽ कऽ ओकर जीवन तऽ बनिएटा जेतै एहिमे कोनो सन्देह नहि छै आओर ओकरा कनि देखरेख सेहो करऽ पड़ै छै एहि लऽ कऽ जे कनि शुरुआतमे तऽ ओकरामे कनि परेशानी रहै छै तऽ गार्जिअनोके कनि धिआन देबऽ पड़ै छै कनि शिक्षकोके ओकरा उपर जे छै अतिआवश्यक रहै छै विशेष कऽ कऽ ओकरापर जे ओकर रहनसहन वातावरण हर चीजके बारेमे ओकरा अधिकसँ अधिक जानकारी लेबाक चाही आओर हुनको अधिकसँ अधिक ओहि चीजके बेबस्था ओकरा सुनिश्चित करबाके चाही ओ बेबस्था बच्चाके लेल करिऔन ओकर जीवन धन्य धन्य भऽ जाइ ताहि खातिर ओकरा पढ़ाइ लिखाइ आओर आगू ओकरा कि अपना जीवनमे करैके छै ओहिके बारेमे शिक्षक ओकरा बतबैत रहै छै ताहि हिसाबे ओ बेचारे बुझै जे छै हमर गुरु बता रहल अछि गुरुके हिसाबसँ ओ अपन विद्याके अपन कल्याणके बारेमे सोचैत रहै छै आओर ओकरा सोचलाके बाद धीरे धीरे ओ अपने आप एकदिन जे छै सामर्थ्यवान भऽ जाइ छै जाहि कारण जे छै फेर ओकरा निचाँ देखाइ नहि पड़ै छै उपर ओ बढ़ैत रहै छै आपरूपी एकदिन समय अएतै जे आपरूपी हमरासँ उपर ओ पहुँच जेतै आब एहिसँ अधिक हुनका लेल कोन कहैके बात इएह विशेष बात